पाबनि तिहारमे जे अपना मिथिलाके जे व्यवहार छै ओहि मिथिलाके व्यवहारके लअ कऽ जेना कि ठकुआ तऽ कभी पाबनिमे पूरी तऽ कभी पिरुकिया तऽ कभी खजुरी मने सभ चीजके व्यवहार अलग अलग होइ छन्हि कभी फल फूल लअ कऽ पाबनि होइ छन्हि कभी एहन समय भऽ जाइ छन्हि की निर्जला उपहार भी उपवास भी कयल जाइ छन्हि तऽ एहि लअ कऽ की पाबनि तिहार हमरा लोकके बहुत महत्वपूर्ण छन्हि महत्वपूर्णसँ मनाबै छी हम अहाँ मिथिलामे रहि कऽ मिथिलाञ्चलक रूपसँ मैथिलीसँ एहि लअ कऽ की हमरा अहाँके जतेक पाबनि मनायल जाइए ओतेक दोसर देशमे नहि मनायल जाइए एहि लअ कऽ की सभसँ प्रतिष्ठित पाबनि छठि आबि रहल छथि सामने तऽ ओहिमे अहाँके ठकुआ खुजरी पिरुकिया ओहिमे भुसुआ सभ किछुके महत्वपूर्ण छन्हि साथ साथ सभ रङ्गक फल फूल चाही हुनका फल फूल जकरा जतेक होइ छन्हि ततेक अपन लअ कऽ पूजा पाठ करै छथिन ओतेक नीक व्यवहार करै छथिन तऽ पाबनि तिहार लअ कऽ सभ पाबनिमे सभ तरहक बात होइ छन्हि सभ तरहक काज होइ छन्हि जिनका जेहेन अथि होइ छन्हि तेहेन करै छथिन्ह तऽ एखन दीपावलीके आओर छैठके माध्यम छन्हि कि दिपावलीमे तहिना फल फूल लअ कऽ लोक पाबनि करै छथिन लेकिन छैठमे छन्हि कि सभ किछु लअ कऽ पाबनि करै छथिन एहन एहन पाबनि आबै छन्हि जे कि अभीके समयमे भी मड़ुआके आँटा खोजल जाइ छन्हि अखनके समयमे मड़ुआके आँटा मिलै छन्हि नहि लेकिन फिर भी बनायल गेल छन्हि पाबनि जे दिनमे कनिको मड़ुआके आँटा लोक खोजै छथिन आओर ताकि कऽ उपर करै छथिन तऽ एखन पाबनि तिहार लअ कऽ अपना मिथिलामे बहुत नीक प्रतिष्ठा चलि रहल है बहुत नीक व्यवस्था है पाबनि तिहारमे लोक बहुत खुश रहैए अपना परिवार सङ्गमे मिल कऽ बहुत नीक काज करैए